मछली पालन मछली पालन सुविधा बढ़िया अच्छी सी जगह पर गड्ढा खुदवाओ उसमें सबल सेबुल से या बरसाती पानी भरवाओ फिर खरीदकर के उसमें छोटी छोटी मछली डालो उसके उसको दाना खिलाओ उसमें डालो दाना खाएँ बड़ी होए और आटा की गोली बनाकर के डालो लइया डालो लावा डालो खरीदकर के और वह खाते खाते जब वह बड़ी हो जाएँ मछलियाँ तो उसी को जाल डालो या कटिया भी डालो उसको पकड़ो और बढ़िया उसकी हाँ उसकी बढ़िया साफ़ साव मतलब साफ़ सफाई करवाओ वह मरे न और बाहर का गड्ढा बाहर को पानी न आए उसमें बढ़िया से बढ़िया उसमें पानी खाना हुआ पानी डलवाओ जब मछली खूब खिला कर खिलाओ पिलाओ बड़ी हो जा मछली उसको बढ़िया से खूब बड़ी हो जाए उसको पकड़ो जाल डलवाकर के अ जाल से और या किसी भी कोनो तरीके से उसको पकड़वाओ फिर बाज़ार में ले जाओ फिर उसको बेचो उसको बेचो फिर खरीदने वाले आए उसको ले जाए उसको बनाए उसको खाए फिर अच्छी से बढ़िया से तुम्हारी बिक्री हुई वह फिर बहुत मछली पालने में बहुत अच्छा लगा